زندگی بھر پڑھنے کا شوق پیدا کرنا نوجوان نسلوں کے لیے بہت اہم ہے اور اس کے کئی فوائد ہیں جو ان کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگیوں پر مثبت اثر ڈال سکتے ہیں یہاں چند اہم مشورے ہیں جو نوجوانوں میں مطالعہ کا شوق پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں تنوع اور دلچسپی کو فروغ دیں نوجوانوں کو مختلف موضوعات اور انواع کی کتابیں پڑھنے کی ترغیب دیں کتابیں مختلف موضوعات پر ہو سکتی ہیں جیسے ادب سائنس تاریخ اور فلسفہ اس سے ان کے مطالعے کی دلچسپی بڑھتی ہے اور ان کا علم وسیع ہوتا ہے پڑھنے کا ماحول فراہم کریں گھر یا اسکول میں ایک آرامدہ اور پرامن مطالعے کا ماحول فراہم کریں کتابوں کی ایک اچھی لائبریری مطالعے کے لیے خصوصی جگہ اور سکونت کے ساتھ مطالعے کا وقت مختص کرنا اہم ہے رول ماڈلس اور رہنمائی نوجوانوں کے لیے اچھے رول ماڈلس فراہم کریں جو مطالعے کے لیے اہمیت کو اجاگر کریں والدین اساتذہ اور سرپرست جو خود مطالعے کی عادت رکھتے ہیں وہ نوجوانوں کو تحریک دے سکتے ہیں پڑھنے کو تفریح بنائیں مطالعے کو بوریت سے بچانے کے لیے اسے تفریحی اور دلچسپ بنائیں کتابوں پر مبنی گروپ ڈسکشن کتابوں کی رونمائی اور مطالعے کے مقابلے منعقد کریں جو نوجوانوں کو مطالعے کی طرف راغب کریں ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال ڈیجیٹل کتابے آئیڈیو بکس اور آئی ریڈرس کا استعمال نوجوانوں کے مطالعے کی عادت کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے مطالعہ کو مزید دلچسپ اور قابل رسائی بنائیں موٹیویشن اور تعریف نوجوانوں کی مطالعہ کی کوششوں کو سراہیں اور ان کی کامیابیوں کو تسلیم کریں تعریف اور حوصلہ افزائی سے ان کی مطالعے کی عادت مزید مضبوط ہو سکتی ہے مسلسل سیکھنے کی اہمیت نوجوانوں کو بتائیں کہ مطالعہ صرف تعلیمی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر سیکھنے کا عمل کا حصہ ہے یہ انہیں نئی مہارتیں سیکھنے خیالات کی توسیع اور دنیا کو بہتر سمجھنے میں مدد دیتا ہے زندگی بھر مطالعہ کا شوق نہ صرف علمی ترقی کی طرف رہنمائی کرتا ہے بلکہ یہ ذاتی ترقی سوچ کی توسیع اور دنیا کی مختلف جہتوں کو سمجھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے